योग के अभ्यास को योगाभ्यास कहा गया है योग करने से मनुष्य लिए शारीरिक फ़ायदे हैं जैसे कि स्वस्थ रहने के लिए योग ज़रूरत है इसमें है अनुलोम विलोम आसन प्राणायाम व्यायाम आसन करने से जैसे शीर्षासन है क्या फ़ायदा होता है बात तो बहुत चला जाएगा यदि हर चीज़ का विस्तार किया जाए तो लेकिन मैं इसके लिए खासकर से शॉर्ट में ही संक्षिप्त में ही अपनी बातों को रख रहा हूँ कि योग करने से स्वह श्वसन अनुलोम विलोम से श्वास की प्रकिया अच्छी होती है सुचारू रूप से श्वसन प्रकिया काम करना शुरू कर देता है जिस आदमी को श्वास लेने में कठिनाई होती है श्वास नली में फेफरा क्रियाशील कम होता है तो इसके लिए बाएँ से लेकर के फिर रोक के रखना दाएँ में छोड़ना फिर दाएँ से लेकर के श्वास अर्थात बाएँ को बंद कर देंगे तो दाहिने हाथ से दाहिने नाक से हम श्वास लेते हैं और हाथ से उसको एक नाक को बंद रखते हैं फिर दूसरे को दूसरे छिद्र के द्वार से खोलते हैं इसे अनुलोम विलोम होता है इसके बाद वायु होता है अर्ध्र वायु होता है उर्ध्व वायु होता है शरीर के अंदर दस प्रकार के वायु हैं अपान वायु प्राण वायु निदान वायु उदान वायु ददान वायु खूपस वायु इत वगैरह वगैरह तो इन वायु को हम अपने शरीर में सुचारू रूप से कर काम करने के योग्य बनाए रखें और यही वायु से शरीर के दो अंदर में शक्ति मिलती है क्रियाशीलता बढ़ती है और स्फूर्ति भी रह बनी रहती है खाए हुए भोजन का सही ढंग से पाचन क्रिया में भी योग का स्थान है भोजन का पाचन फिर विभिन्न अंगों में जो एंजाइम्स निकलते हैं ताकत देने वाले ऊर्जा देने वाले विभिन्न प्रकार के मिनरल्स जो प्राप्त होते हैं तो वह सही सही ढंग से शरीर के अंदर प्रवेश करके विभिन्न भागों में जा सकें इसके लिए कहीं कहीं से जब बीमारियाँ उत्पन्न होती है तो ये किस रूप से कम किया जाए तो इसके लिए योग हैं अब किस बिमारी के लिए किस रूप से योग करते हैं तो किया जाए तो जैसे श्वास क्रिया है श्वसन क्रिया के लिए हमने प्राणायाम किया तो प्राणायाम से हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए और इनके द्वारा जो है इस योग के द्वारा सांस मेरा अभी खुलना बंद हो गया श्वास श्वसन फूलना श्वसन क्रिया के द्वारा ही श्वास का फूलना जैसे तैरने के क्रम में मैंने प्रयास किया तो उसमें भी वही होता है श्वसन क्रिया प्रारम्भ रहती है और मनुष्य